हय सांगात आं हय एक्चुली न्हय आमचो आंब्याचोच धंदो आसा आमच्या आमच्या आंब्याचे म्हणजे शेती आसा आमी बाग्याची करता आंब्याची आनी आमचे आंबे जे आसा ते अस्सल गोंयकार आंबे म्हण आमच्या आंब कंपनीचें नांव आसा हापूस आं मालदीस घोटां हय मेळपाक शकता पूण जालां किदें जाणां शेकडो म्हणजे सद्याक न्हय आमी डजनानी दिता आमचे बोक्स आसता त्या बोक्सान न्हय सादारण आमचे पांच डजन सुमार येतात सो पांच डजनाक आमची एक बोक्साची किंमत आसा ती तीन हजार रुपया आसा हय म्हणजे एक कास कशी येता ती हय हय मालदीस आसा ते तुमकां सादारण देड हजाराचे बी बोक्स जातले आनी घोटां जाय जाल्यार घोटां आमची तिनशें रुपया डजन आसा पात्रांव जालां कितें जाणां ह्या वर्साक न्हय आंब्याचे पीक कमी आयिल्ल्यान आमची मातसो तुमी जर मोल पळयलें जाल्यार मोल मातशें सुबेज जाता पूण म्हाका दिसता की तुमच्या सारके गिरायकां जी आसा ती आमकां समजून घेतली आं आं कोलीटी बद्दल तुमी मात्तय दुबाव करून घेनाकात तुमकां जाय जाल्यार तुमी पयलीं येयात आनी मुजरत भेट दियात आमचें जें फार्म आसा तातूंत मेळपाक शकता पूण झाड पिक्याचे मोल मातशें वाडटलें आं बरें बरें हय तुमी दिलें जाल्यार चड बरें जातलें म्हणजे तुमी जर एडवांस दिलें जाल्यार म्हाका खात्री जातली तुमी येतलेच म्हणून न्हय बरें बरें चलता चलता बरें तर बरें बरें तुमकांय देव बरें करूं आं